हाँ पहले के समय में ऐसा होता था कि जो महिलायें अगर किसी एक रजवाड़ी खानदान कि जो महिलाए डांस करना चाहती थी तो उनके जो घर वाले उनको सहयोग नहीं करते थे ईवन जो राजस्थान कि जो लोकल फैमिलीस है वो भी अगर उनकी फैमिली की कोई औरत अगर डांस करना चाहती थी तो उसको सपोर्ट नहीं करते थे और केवल एक समुदाय के लोग ही नृत्य करते जैसे कालबेला डांस है घूमर है या तेरह ताली का डांस है एक पर्टिकुलर जो समुदाय के लोग थे वो ही करते थे हर किसी समुदाय के लोग ये डांस नहीं करते थे अगर और अगर उनकी महिलाएं डांस करती थी तो उनको लगता था कि ये गलत चीज है ये हमारे घर कि महिला किसी और लोगों के सामने डांस करें ये उनको बर्दाश नहीं होता था हाँ ये उनको चुनों और अब फिर धीरे धीरे धीरे धीरे जब फिर थोड़ा सा हम देश आगे बढ़ने लगा हम थोड़े थोड़े पाश्चात्य संस्कृति की तरफ आने लगे तब कहीं जाकर औरतों को बड़ी चुनौतियों के साथ ये अब वो आगे आई है खुल कर डांस कर सकती है हाँ उनको लोग ऐसी कि ऐसी नजर से देखते है कि ये क्या तरीका है डांस करने का ये औरत सभ्य नहीं है सभी के सामने डांस कर रही है डांस करना किसी खानदान की लैडी का काम थोड़ी है ये तो एक पर्टिकुलर जो जो समुदाय है जो सिर्फ डांस करता है ये उसी समुदाय की औरतों को डांस करना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए इनके परिवार वाले कैसे है जो इनको डांस करने दे रहे है ऐसी कई चुनौतीयों का सामना कर कर महिलाएं जो डांस करती थी और यही चीज है कि महिलाओं का डांस करना कोई गलत नहीं है और आज के टाइम में महिलाएं जो बहुत खुलकर डांस करती है लोग उनका समर्थन भी करते है उनको प्रोत्साहित भी करते है कि हाँ कि तुम अच्छा कर रही हो पहले कि नजर से देखा जाए तो डांस बहुत महिलाओं को करने में एक घिनौना सा होता था लेकिन अब जो है डांस को जब औरतें नृत्य करती है अच्छी परफॉरमेंस देती है तो लोग उन्हें प्रोत्साहित करते है और वो भी बिना किसी घिनौनी नजर के उनको दिल से सम्मान करते है कि हाँ कि इसकी उनकी कला के प्रदर्शन को वो सम्मान करते है